हमें किसान करना बहुत ही पसंद है और जानवर पालना भी बहुत पसंद है इसी लिए हम जानवर जानवर असल में जानवर हमें बहुत पसंद है इसी लिए हम जानवर पालते हैं और उनका ख़याल करते हैं और किसानों में जैसे किसानों का जो काम होता है वो हम करते हैं हमारे बड़े अब्बा घर के अब्बा यह कुछ तरीक़े ऐसे हैं जैसे कि बर फ़सल बर्बाद ना हो इसमें फ़सल बर्बाद होने का उनका मतलब ये है कि उनका ध्यान अच्छे से रखें और खाद वग़ैरह तैयार करें खाद वग़ैरह जो तैयार होती है वो हमारे बड़े अब्बा तैयार करते हैं अब्बा मिल के तैयार करते हैं और हम सब उनकी रखवाली करते हैं जैसे समय समय पर उनकी जाँच पड़ताल करना और पानी देना और उसकी वो देखना कि तूफ़ान आने वाला है या नहीं